میں ایک بڑا گھر بنوا رہی ہوں میں نے لون بینک سے لون لیا تھا مجھے اس لون کو بڑھوانا تھا بڑا گھر بنوا رہی ہوں تو مجھے کچھ زیادہ لون چاہیے تھا بڑا بڑے گھر کے لیے کیونکہ اس ٹائم مجھے بہت ضرورت تھی زیادہ پیسے کی کیونکہ مجھے میرا گھر اب کمپلیٹ کروانا ہے اس کے لیے مجھے این پی سی میں اپنے پتے کا وورن کرانا چاہتی ہوں میں مجھے پتا کرنا ہے کہ میں اپنا کے وائی سی مجھے اپنا کے وائی سی کیسے اپڈیٹ کرانا ہے اور مجھے لون اور بڑھانے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے کیا مجھے اپنا آدھار پین کارڈ بینک پاسبک کیا کیا لینا پڑے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے مجھے بینک کے لون بڑھانے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے ابھی اسی مہینے لون چاہیے کیا میرا لون جلد اپروو ہو سکتا ہے تاکہ مجھے پیسے میرا لون بڑا ہو سکے مجھے پیسے زیادہ مل سکے اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنے پڑیں گے کیا مجھے آپ اس کی جانکاری دے سکتے ہیں